ماہی گیری کے لیے اور ماہی گیری کے دوران مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکے اور ہمارے یہ کام بہت اچھی طرح سے مکمل ہو جائے یہ طریقے ماحول پانی کی قسمیں مچھلی کی نعیت اور مچھلی پکڑنے والے کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں مچھلی بہت پکڑی جاتی ہے اور مچھلی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہمارا علاقہ مچھلی کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہے کیونکہ ہمارا علاقہ ایک سیلابی علاقہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں بارش بہت ہی زیادہ ہوتی ہے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت مچھلیاں پائی جاتی ہیں مچھلی کے استعمال میں ہم لوگ بہت مشہور ہیں ہمارے یہاں برسات کے موسم میں ہر دوکان پر مچھلی پکڑنے کا جال ملتا ہے اور وہ مختلف ہوتا ہے بڑی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے چھوٹی مچھلی کا جال الگ ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح مچھلی مارنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ ہمارے یہاں پر ہم لوگ کبھی کبھی کبھی ہاتھ سے بھی مچھلی پک پکڑنے جاتے ہیں جس میں جال کا استعمال نہیں کیا جاتا ہم جس دن مچھلے پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں اس دن اس کے پہلے تیاری کر لیتے ہیں جیسے جال کو اچھی طرح تیار کر لیتے ہیں ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں جال کو دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے اور ہمارے علاقے کے جو ندی ہے اور نہر ہے ہم اس میں مچھلی پکڑتے ہیں ہاں کبھی کبھار ہم چھوٹے تالاب وغیرہ میں بھی جال سے مچھلی پکڑتے ہیں